ہمارے علاقے میں بھی ایک الگ طرح کی زبان بولی جاتی ہے جس کا جس کو انگیکا کہتے ہیں اور یہاں کی عام لوگوں میں عام بول چال میں ہم اسی لینگویج کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہم ہم کھگریا ڈسٹرکٹ سے ہیں اور بہار کے اس کھگریا ڈسٹرکٹ میں میکسیمم جگہوں پر میتھلی ہی بولی جاتی ہے اور میتھلی میں بھی سب سے زیادہ انگیکا بولا جاتا ہے اور انگیکا جو ہے وہ تھوڑی سی ٹیرھی سی زبان لگتی ہے پر ہے بہت اچھی زبان لوگوں میں بوڑھے پڑانے تو بہت زیادہ ہی اس زبان کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ آج کل تو لوگ میکسیمم اردو ہو یا انگلش ہندی کا استعمال کرتے ہیں لیکن پھر بھی جو پرانے خیالات کے لوگ ہیں یا پھر ہم لوگ بھی اپنے گاؤں میں آپس میں بات چیت کے لیے ہم انگیکا کا ہی استعمال کرتے ہیں اور انگیکا ایک تھوڑی سی سننے میں تھوڑی سی عجیب سی زبان ہے پر آپس کے بول چال کے لیے بہت ہی آسان زبان ہے جوکہ یہاں کے جو ہم ہمارے گاؤں کے جو تھوڑے سے بوڑھے لوگ ہیں یا بوڑھی لوگ ہیں ان سے بات کرنے کے لیے ہمیں آج بھی وہی زبان کے استعمال کرنی ہوتی ہے کیونکہ انہیں آسانی سے یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہے اور ہم ہمارا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ بولے تو اسے سمجھ آنا چاہیے تو اس کے لیے ہم گاؤں کی زبان میں انگیکا ہی بولتے ہیں